हेलो अहाँ एच पी कम्पनी सऽ बजै छियै बाप रे बा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के गैस तऽ बड्ड घटिया अछि आंय यौ अते अते कम छै एना मे काज चलतै अहाँ ओहि मे जे लीकेज जे होइ छै रिसाव ताहि सऽ तऽ बहुते समस्या भऽ गेल हरदम डर बनल रहैया जे ई केना चलत आंय आगि लगै कऽ डर परिवार मे बच्चा सब सेहो ओहि पर जाए कऽ खेनाइ तेनाइ बनबैत रहै छै तऽ ओहि मे तऽ बड़ा समस्या सब उत्पन्न भऽ जाएत अहाँ एकरा कैंडली सही करू